जय झूलेलाल मां इहो सिंफनी जो कूलर वठियो हुयो अॼु खां वठी मां न वठंदुमि इहो कूलर वरी छा त हिन के मूं हिन मूंखे जामु परेशानि करे छॾियो हुयो छा थियो मां हियो कूलर वठियां वठियां पियो त मूंखे सेल्समैन चयो जामु हू सुठो कूलर आहे इहो वठी छ्ॾो वठी छ्ॾो पहिरां त मां सोचियां पियो जामु वठां या न वठां पर हुन मूंखे जामु कनविंस करे छॾियईं ऐं चयो इहो जामु सुठो आहे हवा बि सुठी आहे पहिरां त मां हिन खे वठियो हिकु ॿ ॾींहुं जामु सुठो पियो हले हिन जो साईज़ शेप सां जामु सुठा हुयो ऐं हिनजे शेप ऐं कलर तव्हां मूंखे जामु सुठो पियो लॻे हिन करे त मां वठी छॾिया हिना फ़ीचर बि जामु सुठा पिया लॻनि पर मूंखे छा ख़बर हीअं मूंखे ई परेशान करे छॾंदुमि ईन जा फ़ीचर ऐं कलर ते न वञणु घुरिजे मां हिन खे घर त वठी आयुमि हिकु ॿ ॾींहुं सुठो पियो जामु सुठो पियो हले ऐं ॿ टे ॾींहं खां अॻु हिन पंहिंजी परेशानी जामु चालू करे छॾी मूंखे राति जो मां राति जो जॾहिं हलाए सुम्हंदो आहियां हेॾे गर्मी में इनजी हवा पहिरां त जामु सुठी हुई पोइ उन खां पोइ कम कम थी वई ऐं हुन खां पोइ इन में पाणी पाणी पियो विझणु ख खपे जॾहिं इनजो पाणी पाणी जो लैवल अठ ताईं हूंदो हुयो अचानक सांई राति जो हिन जो पाणी लैवल जामु कमु थी वञे पियो ऐं पहिरों ई हिकु ॿ ॾींहुं ईअं प्रॉब्लम नथी न थी वई हुई उनखां पोइ अचानक सां इहा प्रॉब्लम अची वई त मां हिन जे कस्टमर केअर में कॉल कयो त चवां पियो हिन हीअं हीअं प्रॉब्लम आहे पहिरियों त उहे ॿुधनि नथां ऐं उन खे जामु सम्झायो के अचो ॾिसो उहे ॿुधनि ई नथा के ईअं न थींदो आहे तव्हां ई कुझु करे छॾियो हुयो मां चओ हुनिनि खे पहिरियों त जामु सम्झायो मुंहिंजी ग़लिती कान्हे हीअं मां नाहे हूअ ॿुधनि नथा जीअं तीअं वरी हुननि खे मां सॾ करायो हुन चयनि पिया हाणे हिन जी य त य त इंटरनल प्रॉब्लम कान्हे इहे तव्हांजो ई आहे हुन हुन खां पोइ हुन मूंखां पैसा बि वठियांइ ऐं उन अंदरा पार्ट बि चेंज कयांइ पर हुन खां पोइ बि कूलर सुठो नमूने क कोन निकिलो ऐं उन में जाम प्रॉब्लम वरी पई अचे ऐं राति मूंखे घड़ी घड़ी उथणु पवे थो ऐं उन में वरी थो वापसि पाणी जी प्रॉब्लम अची वई त मां त तव्हांखे हीअ ई चवंदुमि छो इहो कूलर कंपनी जो न वठो हिन जा कस्टमर केअर बि केर बि कोई कम जो न आहे कूलर बि कम जो न आहे महिरबानी करे कूलर न वठिजो